तकनीक आओर इन्टरनेटके उदयके सङ्ग मैथिली भाषाके प्रयोगमे बहुत तरहक बदलाव आयल जेना हमरा सबके पाहिले जे किछु जानकारी इन्टरनेटसँ इन्टरनेटके उदयके बाद मिथिलाञ्चलक आओर मिथिला भाषाके बहुत सारा एहन चीज मने पुस्तक या फेर ग्रन्थ या फेर सामग्री कहि सकै छी जे इन्टरनेटपर उपलब्ध अछि जाहि कऽ लेल बहुत सुगम अछि जे हम अहाँ जे किछु नहि बुझै छी तऽचलु इन्टरनेटसँ खोलि लिऽ तकनिकीसँ खोलि लिऽ इन्टरनेटके तकनिकीसँ खोलि लिऽ आओर बदलाव किछु एलै जेना पहिलुका लोक मैथिली बजै छलाह लेकिन इन्टरनेटके तकनिकी अयलासँ आब लोग मैथिली भाषाकेँ कम लेकिन हिन्दी भाषा आओर अन्य अन्य भाषाकेँ सेहो जे छै से मानि लिऽ भाषा बजै छथि तऽ इएह सब परिवर्तन भेल लेकिन कहि सकै छी इन्टरनेट अयलासँ मैथिली भाषा आओर मिथिलाञ्चलक बहुत बेसी विकास भेल आओर हैत हमर इएह कामना अछि आओर मिथिलाञ्चल सबसँ बेसी इन्टरनेटपर आश्रित अछि